कढ़ी चांवर दालि पकवान भिंडी पटाटा भुगल चांवर बिह पटाटा पटाटा टमाटर गोगरे जी भाॼी गुलनि जी भाॼी सावरे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी साई भाॼी चांवर सेव सेअल मानी भाॼी